हेलो डॉक्टर आसा हय म्हजो पांय दुखतालो म्हूणून म्हणजे हय ना पडलें हांव गेल्ले विकान येल्ले हांव थंय मागीर दोतोर म्हणपा लागलो की चड दुखता जाल्यार परत यो म्हुणून आं म्हजें नांव मिताली देसाय हय हांव केपें रावता पूण कितें सांगू म्हणजे चड दुखता सो कितें वखदां बीन अशें म्हणजे चोलो सुद्दां जायना आं आं आं आनी एक्सर्सायज असो कितें करपा जाय आं आं आं आं पूण केन्ना असो येतलो दोतोर आं ना कित्याक काय हांव आयजच आसलें मागीर मागीर हावंय ना म्हुणून अर्जंट आसलें आनी खंयचो दोतोर ना नाल्यार आनी कितेंय अशें हेलो आयकों येता आं आं आं

आनी खंयचो दोतोर बीन आसचो ना थंय हय हय ना तेंच म्हणजे बेड सुद्दा सांगिल्ली

हय हय ओके ओके चल जालें दोवोर